गांवांत जसो जिवन आसा तसो शारांत ना कारण शारांत खूब बीड आसता खूब लोकांचो अशे लोक खूब पळोवपाक मेळटा पूण तुका जी गांवांत शांतताय मेळटा ती तुका शारांत मेळना सगळे गाय गाड्यांचो येता वयता तो आवाज मागीर सदांच कितें ना कितें चल्लेलें आसता ताजो आवाज बट गांवांत जी तुका एक शांत सुंदर वातावरण जें मेळटा तें तुका थंय पळोवपाक मेळना शारांत तुका लोक मेळटले खूब म्हणजे खूब लोक मेळटले वेग वेगळे भाशेचे लोक मेळटले पूण जशें गांवांत आसता पळय जे आपले लोक आसता जाचे वांगडा तूं बसून कितेंय उलोवपाक शकता खंयच्योय गजाली तूं तांकां सांगपाक शकता तशें तुका थंय ते शारांत इतकें मेळपाना मेळटलें पूण कमी प्रमाणान मेळटलें तशेंच शेहरांतलो जिवन म्हणल्यार एक धांवपळ कशी जाल्ली आसा म्हणल्यार सगळे लोक एकेवटेन धांवता की सगळ्यांकूच सक्सेसफूल जावूंक जाय सायडींतलो मनीस जर आतां एक पडलेलो सुद्दां आसा जाल्यार तेका उबारतलो जाल्यारूय कोण रावपाना पूण गांवांत तेंच एक वेगळें आसता की आतां कोणागेरूय कितें जालें जाल्यार आडेकडेचो लोक तुका रोखडोच धांवन येता तुका जर कितें जाता न्ही जाल्यार तुज्या वांगडा तेवूय भायर सरता तुका हॉस्पिटलांत व्हरपाक ना जाल्यार आनी खंय जी तुका गांवांतले लोक जशे तुज्या फाटल्यान आसता तशे शारांतले लोक सोंपेपणी तुज्या फाटल्यान रावना रावता थोडे प्रमाणान रावताय बीन पूण केन्ना खरेंच तुका जेन्ना बरे मनीस मेळटा ना जाल्यार एक तर तूं खूब पयशेकार आसता तेन्ना तुजे फाटल्यान ते आसता लोक ना जाल्यार तर लोक आसच ना तुजे फाटल्यान इतले आनी पळोवूंक गेलें जाल्यार शारांत म्हणल्यार ती तुका फॅसिलिटी खूब मेळटा बऱ्यो बऱ्यो मेळटा म्हणल्यार एक बरीं हॉस्पिटलां बरे रस्तेय आसता बरे खावपाचे जागे आसता कितेंय जाय जाल्यार तुका रोखडे रोखडें मेळटा आनी एक टायमार तें बरेंय बीन जशी गांवांत जें आसता पळय की तुका खावपाच्यो भायल्यो चड सूख सुविधा नासता पूण घरांत जें करता ना ना गांवाच्यो आनी कितें सण आसले तेन्ना कितेंय एक बरें कितेंय करता जाल्यार तें आसता ना जाल्यार पळोवंक गेल्यार

गांवांतले म्हणटात ते भोंवपाचे स्पोट्स म्हणटात जाल्यार तशें एक आसता शेहरांतले जाल्यार स्विमींग पूल्स गर्मेच्या दिसांनी लोक स्विमींग पुलांत वयता ना जाल्यार आनी खंय वयता शहरांतले तशेच गांवचे लोक आपल्या गांवच्या तळ्यांत वा न्हंयचेर तशे वयता डिफ्रंस पोवपाक मेळटा दोनूय गजालींत आंतर खूब आसा शहर आनी गांवांत पूण जी कशें आसता की तूं आतां कितलोय कमय म्हणटा पूण लास्टाक तुका अंतर्मनाची सूख शांती जी मेळटा ती गांवानूच मेळूंक शकता अशी तूं सुशेगाद एक आपली लायफ थंय जगपाक शकता चड तितूंत हें नासता खूब चळवळी अश्यो करपाच्यो नासता सुशेगाद आपली लायफ आपलें जिवन गांवांत तूं आपलो बरे भशीन जिवन थंय स्पेन्ड स्पेन्ड करपाक शकता